ہیلو گڈ ایوننگ جی میں ٹھیک ہو سر آپ بتائیے سر پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ریٹیل میں نہیں مل پائے گا آپ کو اس کے لیے سوری ہمارے یہاں صرف ہولسیل میں ڈیل ہوتی ہے تو آپ کو ہولسیل میں باقی جو چیزیں چاہیے آپ کو مل جائے گی کیا چاہیے آپ ہاں ہاں ہاں ہاں شلوار قمیص دوپٹے سوٹ وغیرہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں ہولسیل میں اور پوری انڈیا میں ڈلیوری کہیں بھی آپ کروا سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ڈلیوری چارج سر اس پہ انکلوڈ ہوتا ہے آپ کو پے کرنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں ہاں لیکن یہ ہے کہ مال کم سے کم ففٹی تھاؤزنٹ پلس تو ہونا چاہیے تبھی سے ڈلیوری فری ہوگی کلر تو سر سارے مل جائیں گے ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل ہاں ڈینم شرٹ وغیرہ بھی اور ایک بات اور ہے سر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاتھ کی جو بنائی ہوتی ہے ہاتھ کی کڑھائی ہوتی ہے اور مشین کے ڈیزائن دونوں ہمارے یہاں اویلیبل ہیں مشین والے بھی اور ہاتھ والے بھی تو آپ کو جو چاہیے وہ آپ بتا دیں سر آپ کو دونوں مل جائیں گے لیکن یہ رہے کہ ففٹی تھاؤزنٹ پلس کے آپ کی وہ ہوگی ٹوٹل کوسٹنگ ہوگی تبھی آپ کو ڈلیوری فری مل پائے گا سر آپ کے لیے میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ ٹوئیل پرسین ڈسکاؤنٹ سے دوں گا سر آپ کو جی جی کیونکہ آپ ایک بارہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ میں آپ کو دے دوں گا اوکے او ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو